हैलो हैलो सरपंच साह्ब होर गल्ल करै दे केह् हाल ऐ सरपंच साह्ब जी थुआढ़ा अंजी हा पन्छानेआ तुसें अच्छा बस ठीक तुस सनाओ थुआढ़ा केह् हाल ऐ ओह् जरो में तुसें ईं फोन कीता हा पुच्छने आस्तै कि गौरमेंट दी तरफ दा कोई फंड बगैरा आए दे नेईं नेईं जरो ओह् गल्ल थोह्ड़ी ऐ में ओह् फंड तां पुच्छा निं में कोई कम्म ऐ में तां पुच्छै नी इ'यां कोई इ'यां थोह्ड़ी पुच्छा नी अ'ऊं फंड में चाहिदा हा दिक्खो आं अजकल निक्के निक्के बच्चे न उ'नें इन्ने इन्ने दूर पैदल जाना पौंदा ओह् इ'यां खज्जल होआ दे ते की ना ओह् जेह्के फंड न उ'नें ई अस उनें ई पैसे ईं स्हेई कम्में पर लाइयै कुतै ओह् बनान्ने आं स्कूल बनान्ने आं ते उ'नें ई बच्चें ई जेह्के कन्नै बेरोजगार लोग न साढ़े डिस्ट्रिक ते उनें ई बी रोजगार थ्होना समझे निं तुस मेरी गल्ल हां अच्छा कोई निं चलो भी अस सलाह् करने आं ते भी कल्ल अस मिटिंग रक्खने आं इक ते ओह्दे च करने आं अस भी किश गल्ल बात हां हां गल्ल ते थुआड़ी ठीक ऐ सरपंच साह्ब बा भी इस गल्लै पर करेओ बचार दिक्खो आं किन्ने निक्के निक्के बच्चे खज्जल होआ दे उं'दी पढ़ाइयां इ'यां होआ दियां ते कन्नै बेरोजगार लोग भी किन्ने घुम्मै दे अजकल इत्थै इ'नें ई रोजगार निं थ्होआ दा ते ओह्दे आस्तै बी सोचो आं किश भी यंग जनरेशन आस्तै बी तुस हांआं बस हां उ'ऐ आक्खा निं निं थोह्ड़ा भला होई जा कुसै बच्चे दा ते होर केह् चाहिदा असें यूथ दा भला होई जा ते होर केह् चाहिदा असें अंजी हां कोई निं कोई निं पूरी मिटिंग करी लैह्गे अस सलाह् बगैरा करी लैगे एह्दे पर ठीक ऐ भी ठीक ऐ सरपंच साह्ब जी